हमरे हमारे जबलपुर में मतलब खाने के और पै कपड़ो के बहुत अच्छे अच्छे मतलब तुमको साधन मिल जाएँगे कपड़े के अलग अलग वेराइटी है जैसा तुमको चाहिए वैसा कपड़े मिलेंगे और खाने के लिए भी यहाँ पर हर प्रकार का खाना मिल जाएगा तुमको गुजरती खाना मराठी और चाइनीज वग़ैरह हर प्रकार का खाना यहाँ पर मिलेगा और कपड़ों की भी ऐसी वेराइटी जैसी आपको चाहिए और मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर खाने के लिए अलग अलग तरिक़े के फ़ास्ट फ़ूड बने है जैसा आपको चाहिए वैसा हर प्रकार का खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर मतलब थोड़े आगे पर बहुत से मिष्ठानों की भी दुकानें हैं जहाँ पर आपको एक यह रसगुल्ले की दुकान जो कि यहाँ पर बहुत ही फ़ेमस है राजा रसगुल्ले वाले तो मतलब हर प्रकार का यहाँ पर खाना मिल सकता चौराहे स्मृति चिन्ह यहाँ पर अम्बेडकर चौक है और शहीद स्मारक है मतलब यहाँ पर आपको देखने लायक़